आङो आदैमोननावसो थायोमोन आङो लेखा फराय जेब्ला आङो फरायजेनदों न'आव फरायदोंंमोन आं सिगां क्लास फ'रसिम आरो बेनिफ्राय आङो फाइभआव आदैमोननाव आङो फरायहैदोंमोन बे समाव आङो बिदिनो हायिखौबो आङो फोरोंगिरि फोरोंनायखौ आङो बिदिनो आङो गोसोआव लादोंमोन आरो फोरोंनायाव माबोरै माबोरै आरो स्पेलिंफोरखौ माबोरै माबोरै फरायनांगौ बेफोरनि आङो गोसोआव लादोंमोन आरो फरायबा मारै बुजाबगोन स्पेलिंखौ बिदिनो आरो मेथ्सफोरखौबो माबोरै माबोरै बानायो बिदिखौबो आङो मेथ्स मास्टार लाबा आङो बिदिनो गोसोआव लायोमोन आङो फोरोंनायखौ आरो बिदिनो फोरोंगिरिनाव आङो फरायहैनानै आङो गोसोआव लायोमोन आरो स्कुल गब्ला जेब्ला आङो न'आव फैफिनो अब्ला आङो बिदिनो खामानि आरि मावनानै आङो जेब्ला खामानि मावखाङो अब्ला आङो टेबोलाव जिरायफिनना आङो फरायोमोन मा मा हमव'र्क हरदों आरो मा मा लिरनांगौ आरो मा मा फरायनांगौमोन आं बिदिनो फरायोमोन आरो गोसोआव लायोमोन आङो जेब्ला अखानायै स्कुलाव थांफिनो अब्ला आङो बे हमव'र्कखौ देखायहैफिनो आरो मास्टार बिदिनो आङो फरायनायखौ आङो गोसोआव लायोमोन आरो आंनि रोंगौथिया बेनोसै आरो